جی ہاں میں جب بھی تہواروں کے لیے بت بناتا تھا مذہبی بت بناتا تھا تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ یہ ابھی ابھی بول پڑیں گے جیسے کہ مجھ سے باتیں کرنے لگیں گے جیسے ان کی آنکھ ہے وہ مجھے دیکھ رہے ہوں یا وہ مجھے سن رہے ہوں